हमरा सबकऽ अलग अलग मौसम परिस्थितिके जेनाकि लए लियऽ गर्मी के तऽ गर्मीमे दौड़ैके लिए कनि कम दौड़बाक चाही आओर सुबह चारिये बजे सुबह दौड़बाक चाही आओर ठण्डा मौसममे ठण्डा मौसममे हमरा सबके जूता पहिरकऽ दौड़बाक चाही जेकि ठण्डा नहि लागै आओर हमसब जे दौड़ै छी तऽ ओहिसँ शरीरके किछु ने किछु फायदा मिलैए आओर बरसातके मौसममे सुखल जते रहत जे फिल्ड ओ फिल्डमे दौड़बाक चाही आओर आओर दौड़यके बाद हमरा सबके किछु देर ओतय बैठि जेबाक चाही आओर हमरा सबके दौड़ैके बाद ई मुँह बाबिकऽ मुँह खोलिकऽ नहि दौड़ना चाही ओहिसँ किछु ने किछु हानि होइत छै एहि दुआरे